ٹکنالوجی اور انٹرنیٹ کے عروج کے ساتھ اردو زبان کا استعمال اس طرح بدلا ہے جیسے پہلے جیسے ہمیں کہیں اردو زبان میں کچھ کہنا ہوتا تھا تو ہم خط کے دوارا جو ہے وہ پیغام پہنچاتے تھے اب کیا ہوتا ہے انسان ٹائپنگ کرتا ہے اردو کی بورڈ سے ٹائپنگ کرتا ہے اور اس کو ارسال کر دیتا ہے تو اس طرح سے جو ہے اس کا وہ پیٹرن چینج ہو گیا ہے اور اور جیسے کہ آدمی پہلے جیسے اردو سیکھنے کے لیے کتابوں کی طرف جاتا تھا کتابوں سے دل لگاتا تھا اردو کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع کرتا تھا لیکن جب سے انٹرنیٹ آیا ہے تو آدمی اردو کے الفاظ معنی جو تھوڑے مشکل نظر آتے ہیں ان کو ان کو کھوجنے کے لیے انٹرنیٹ کی طرف جاتا ہے انٹرنیٹ سے مدد حاصل کرتا ہے جو کہ وقتی طور انسان کو فائدہ دیتا ہے لیکن اس کے بعد وہ یاد رہتا نہیں ہے انسان بھول جاتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ سے سیکھی ہوئی چیز آپ کو تھوڑے سمے کے لیے آپ یاد رکھ سکتے ہیں لیکن بالآخر آپ اس کو بھول جائیں گے لیکن جو آپ چیز کتاب سے سیکھیں گے کتاب سے جو اردو آپ سیکھیں گے وہ آپ کو پائدار ہوگی اور ہمیشہ ہمیش آپ کے ذہن میں رہے گی تو یہ یہ اس طرح سے تبدیلی آئی ہے کہ لوگ انٹرنیٹ پہ سیکھنے لگے ہیں جو کہ جو کہ بہت مفید نہیں رہتا ہے